پچھلے چند دہائیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی نئی نئی ملازمتیں یہ ہیں کہ آج کل نئی نئی کمپنیاں کھل گئی ہیں امازون اور کئی آئی ٹی ہب کمپنیاں وپرو وغیرہ جس سے ہمارے نوجوانوں کو لڑکے اور لڑکیوں کو کئی ملازمتیں مل رہی ہیں اور کئی آن لائن ملازمتیں بھی ہوئی جو ہوم ورک فرام ہوم ہے گھر بیٹھ کے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور کئی یوٹیوبرس ایسے ہے جو اپنے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں جس سے ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور کوئی مزاحیہ جوکس بنا رہے ہیں کوئی پکوان سکھا رہے ہیں کوئی ٹیلرنگ سکھا رہے ہیں ایسا کچھ بھی جو اپنا ٹائلنٹ ہے وہ یوٹیوب پر اپنے یوٹیوب پر ڈاؤنلوڈ کر کے بتا رہے ہیں اور ہم کو بھی گھر بیٹھے فائدہ ہو رہا ہے اور یوٹیوبرس کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے گھر بیٹھے وہ بھی کما لے رہے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے اور میشو فلپ کارٹ وغیرہ سے جو ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں وہ بھی آسانی سے ہم کو گھر بیٹھے مل رہا ہے اور جو بیچ رہے ہیں میشو پر کپڑے وغیرہ ہر چیز ہم کو گھر بیٹھے لا کے دے رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے آن لائن شاپنگ کے ذریعے یہ کمپنیاں جو آج کل نئے کھل گئے ہیں اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے ورنہ پہلے زمانے میں کچھ لینا بولے تو بازار جانا پڑتا تھا بہت دور سواری ملنا مشکل ہو رہا تھا پھر کوئی ساتھ چلنے والے ایسا کئی پریشانیاں آتی تھی آج کل کے دور میں یہ میشو فلپ کارٹ امازون یہ آ جانے کی وجہ سے ہم کو گھر بیٹھے ہم کو سہولت ہو گئی کہ ہم دیکھ کے آڈر کر کے منگا لے سک رہے گھر میں اور وہ لوگ کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے زومیٹو وغیرہ بھی کئی کمپنیاں ایسے کھل گئی ہے سویگی زومیٹو جو ہم کو کھانا گھر بیٹھے پہنچا رہی ہے اس سے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ہم بھی گھر بیٹھے آسانی سے کچھ بھی آڈر کر کے منگوا کر کھا سکتے ہیں ورنہ پہلے زمانے میں کوئی چیز خریدنا بولے تو بازار جانا لانا کوئی گھر میں نہیں رہے تو لانے کی پریشانی ہو جاتی تھی آج کے دور میں ایک آڈر کرنے پر زومیٹو والے یا سویگی والے پانچ دس منٹ میں لا کے دے رہے ہیں جس سے ہم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو ملازمتیں بھی مل رہی ہے زومیٹو میں سویگی میں اور امازون آئی ٹی ہب کھلنے کی وجہ سے کئی لڑکے لڑکیوں کو بھی ملازمتیں مل رہی ہیں اور ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور کئی یوٹیوبرس تو مزاحیہ پروگرام بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں جسے کئی لوگوں کا گھر بیٹھے جو گھر میں اکیلے رہتے تھے بور ہوتے تھے دل نہیں لگتا تھا ان کو وہ دیکھ کر بہت دل بہل جا رہا ہے اور بنانے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور آج کل کے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے پیسہ کمائیں کم سے کم محنت کرے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور پیسے بھی زیادہ آئیں آج کل کے نوجوانوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں کیسا کمائے تو اچھا رہتا کیا کرے تو اچھا رہتا بس یہی سوچ رہے آج کل کے نوجوان